हलो हा जय झूलेलाल साईं हा मांखे घुमिणो आहे थोरो हिते आयो आहियां दिल्ली में त हिते कहिड़ा मंदर सुठा आहिनि मंदिर जे बारे में तव्हां मूंखे ॿुधायो जी ॿुधायो कोई ॿिनि जा नाला ॿुधायो अच्छा जी त सुठा मंदर आहिनि न सुठा मंदर आहिनि न तो असांखे घुमायो टाइम कढो केॾी महिल ईंदो छा कंदो मांखे टाइम ॾियो ठीकु आहे मथे हफ़्ते में अची वेंदासीं तां छत्तरपुर मंदर जो नालो ॿुधो आहे ॾाढो छत्तरपुर मंदिर तव्हां घुमायो असांखे हा हिन छत्तरपुर मंदर जे लाइ ॿुधऊं तव्हां त सुठो मंदरु आहे छत्तरपुर ऐं इहो अक्षरधाम मंदरु वग़ैरह अच्छा अच्छा अच्छा न ठीकु आहे पोइ तव्हां मूंखे ॿुधायो हा दस तारीख़ को में आने वाला हूं ना दस तारीख़ ॾह तारीख़ जो में मां अची वेंदमि ॾह तारीख़ जो ॾह फेबररी जो मां अची वेंदमि पोइ तव्हांखे मां फ़ोन कंदमि ठीकु आहे साईं जय झूले जय झूलेलाल